म्हाका आवडिल्लें पुस्तक म्हळ्यार अ शिवाजी सावंतान बरयल्ले मृत्यूंजय मृत्यूंजय हे पुस्तक कर्णाच्या जिवीताचेर आदारीत आसा कर्ण हो महाभारतांतलो एक पात्र कर्णाचें आयूश्य कितके कठीण आसलें आनी आयूश्यभर तांणे आपली स्वताची आयडेंटीटी स्वताचो एक नांव करपा खातीर कितके कश्ट काडले आनी एक मित्र म्हणून तो कसो रावलो आयूश्यभर आनी तेणेन कशें आपलें सगळेंच दान करून उडयलें शेवटाक हाचे सगळे बरें चरित्र अ भितन दिल्लें आसा त्याच शिवाय कर्णाच्या व्यतीरिक्त भितर आनीक खुबश्यो गजाली आसा म्हणजे तुमी पयलीं महाभारत जर वाचूंक ना आनी तुमी अ मृत्यूंजय वाचता जाल्यार खुबश्यो महाभारतांतल्यो गजाली भितर तुमकां जाणूंक मेळटा जो स्वताचो आमच्या भारताचो इतिहास भितर जाणपाक जाणपाक मेळटा खुबश्यो गजाली भितरल्यान शिकपाक मेळटा आनी ताका कर्णाक सूत पूत्र म्हण आयूश्यभर कशें हिणयले हिणयले गेले कोणा कोणाची चूक आसली ताचे आयूश्य पिड्ड्यार करपाक आनी कशें तांणे शेवटाक आपल्याक अं भावांच्या भावां कडल्यान कशें स्वताचो स्वताच्या प्राणाची बळी दिली आनी कसो तो एक मनीस म्हणून सगळ्यांच्या मनार आयज राज्य करता तें त्या पुस्तकान बरयल्लें आसा अं ह्या पुस्तकार जर सिनेमा येता जाल्यार हांव तो आवडीन पळोवपाक वतलें कारण थोड्यो गजाली आसता त्यो हांवेन म्हज्या मनांत पुस्तक वाचतना इमॅजीन केल्ल्यो आसा बट त्यो गजाली जर म्हाका चित्रपटाच्या स्वरूपांत दिसता तेका एक वेगळो परस्पॅकटीव दिसता जाल्यार तो पळोवपाक म्हाका खूब आवडटलो आनी हाचेर एक सिनेमा एक चित्रपट जरूर येवचे अशें म्हाका दिसता